हेलो जी सर आप

जी हम दिल्ली जा रहे थे घूमने के लिए लाइसेंस है

गाड़ी का कागज भी है इंश्यूरेंश है कब अभी अभी हुआ होगा एक्सपायर और इस शहर में अभी करवा लूंगा इंश्यूरेंश अरे सर वो चेक नहीं किया जल्दी जल्दी में अब करवा लूंगा इंश्यूरेंश मैं बाकी के डोक्यूमेंट भी है ऊ सर अभी आठ पन्द्रह दिन तो लगेंगे दस पन्द्रह दिन समझिए हाँ सर सही बात है सर मैं जल्द से जल्दी आने का आने की कोशिश करुंगा जी सर काम से जा रहे थे सॉरी सर गलती हो गई अब आइन्दा ध्यान रखेंगे आप के आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी अभी माफ कर दीजिए दूसरा बनवा लेंगे अभी जी सर आप भी छोड़ दो फिर जी सर ध्यान रखेंगे जी जी थैंक्यू सर